سر آپ موبائل شاپ سے بات کر رہے ہیں سر میرے پاس ایک فون ہے آئی فون الیون وہ اس میں الیون تو اس میں ایک گلاس لگا ہوا تھا ٹمپرڈ گلاس میرا فون گر کے ٹوٹ گیا ہے گلاس تو آپ کے یہاں مل سکتا ہے وہ گلاس اس کا گلاس جی جی جی جی کیا کیا پرائس ہیں نہیں سر مجھے ٹہ وہ نہیں وہ ٹچ نہیں ڈلوانا ہے صرف ٹیمپرڈ جو اسّی سو ہاں ہاں اچھا سر آپ بتا سکتے ہو اس میں اچھا کون سا رہتا ہےاچھا جو سوٹیبل رہے جس میں چلے بڑھیا اسکرین بھی کام کرے اچھا اچھا ٹن اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا سر آپ کی دکان کتنے بجے سے کتنے بجے تک کھلی رہتی ہے اچھا تو کسی وقت بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے سر میں شام میں آتا ہوں شام میں آؤں گا آپ کو کال کر کے آؤں گا ٹھیک ہے شام میں میں آؤں گا سر تو آپ کو کال کر کے آؤں گا نہیں نہیں سر بس یہی لگوانا ہے ٹھیک ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ سر